नमस्ते बताइए

हाँ हाँ सुन रहे हैं बताइए अच्छा आपके लड़के की शादी है क्या क्या सिलवाना है आपको

हाँ जी जी सब हो जाएगा जी लहँगा भी सिल जाएगा लहँगा ब्लाउज सब सिल जाएगा

हाँ उसकी भी सिलाई हो जाएगी वही है कि सिलाई थोड़ी महंगी पड़ेगी बस वही है कि सिलाई थोड़ी महंगी पड़ेगी सिला सब जाएगा कुछ भी ऐसा नहीं नहीं सिलेगा सब चीज़ सिलाएगा सिलाई ए थोड़ी महंगी पड़ जाती है जैसे अब जीन्स की सिलाई अलग हैं लहँगे की सिलाई अलग है ब्लाउज की सिलाई अलग है फाल पीको का अलग है हाँ सबका अलग अलग रेन्ज है अलग अलग रेन्ज में सिलाई होती है अब आपका जब इकट्ठे सिलेगा तो कुछ ना कुछ उसमें से कन्सेशन ज़रूर होगा हाँ तो कन्सेशन आपको हो जाएगा ना सिलाई भाई आपको कुछ कम हो ही जाएगी

सिला जाएगा सब ए शादी वाली बात है तो भाई अच्छी फिटिन्ग फिनिशिन्ग सब न देना होगा

हाँ हाँ लैस भी जाएगा लैस लग जाएगा सब हो जाएगा

हाँ हाँ उसमें भी हो जाएगा हाँ हाँ डिजाइन वाला ब्लाउज बनेगा गला वाला सब जो हो अब डिज़ाइन नई नई सब आ रही है तो सब नए नए नई डिजाइन नए गले पर सब हाँ हाँ सब सबका ब्लाउज सबका अलग अलग रहेगा अलग अलग डिजाइन का सब बनेगा

जी जी अब वही देखिए एक ब्लाउज की सिलाई देखिए साढ़े तीन सौ चार सौ रुपये है और डिजाइन के ऊपर डिजाइन के ऊपर निर्धारित है ना जैसी डिजाइन बनवाएँगी वैसे सिलाई लगेगी

सिलाई देखिए महँगी हो गई है तो डिजाइन के ऊपर है हल्की अरे कह हो जाएगा भाई कन जी कन्सेशन हो जाएगा आपका ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा

हाँ भाई वही है ना वही बात है जब आपका सही होगा तभी तो दूसरे को बताएँगी ना जी जी

नहीं नहीं नहीं पहले से मत कहिए बिगड़ेगा नहीं आपका सब सिलाई बिल्कुल फिट होगी और हाँ सिलाई आपको बिल्कुल बिल्कुल एक नम्बर की सिलाई मिलेगी मेरे यहाँ

ठीक है ना जी

नमस्ते जी ठीक नमस्ते